जोंनि गामियाव आंखालनि थाखाय गोबां दैनि जेंना जायो गामियावहाय दै गैया बे दैखौ जोङो मोननो थाङा गोबां गोथौ गोथौ हाखर जावनानै दैखौ मोनो नाथाय मोनोब्लाबो दैया आइर'न गोनां बेनिखायनो जोङो दैनि थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ गोनां जायो बे दैखौ लायनो थाखाय जोङो गोजान जायगायाव थांनानै लायनांगौ जायो दै गैयैनि थाखाय जोङो माइ आबाद इरि खालामनो हाया मैगं थाइगं मोजां रोखोमै मोना बेफोर दैनि आंखालावनो जोंनि गामिया भुगिनांनानै दङ दैखौ जोङो मोनो थेवब्लाबो जोंनो थोजासे रोखोमनि मोना गोबां जोंनो गाननाय जोमनाय सि सुनायफोराव बाहायनो थाखायबो जोङो थोआ लोमायैसो बाहायनांगौ जायो लोंनायखौ जोङो गोबां सरनानै लोंनांगौ जायो मानो होनोबोला दैया गोबां गोजा गोजा गयो आरो हाबो फैयो आरो बालाफोरबो फैयो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ खनसेयै लोंनो हाया अन्थाइ बाला रिंआव होनानै रिंनिफ्राय फिसा गुदुं फलंनानै दैखौ सरनानै लोंनांगौ जायो जोंनि गामियावहायो दंखलफोरबो खुरनो हाया गोबां अन्थाइनि थाखाय आरो दै गोथौ गोथौजों मोननायनि थाखाय दंखलफोरबो खुरनो हाया आरो थाखा फैसानि थाखायबो दंखल दैखर बेफोरखौ खुरनो हाया बेनि थाखायनो जोंनि गामियाव गोबां दैनि जेंना जायो